हमको बनारस घूमना है आप जो शहर की गाड़ी का भाड़ा क्या लोगे हम यहाँ के रहने वाले नहीं हैं परिवार के सहित है

हाँ तो

आपके जी पूरे परिवार हम लोग हैं किन्तु भाड़ा कितना होगा

आपको रहने के लिए जगह भी चाहिए

अच्छा

हाँ चिड़िया घर जो है घूमना है वहाँ पर

ठीक है ठीक है सर

ठीक हाँ

जी ठीक अच्छा